मुखे ड्रॉइंग करणु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे मां पंहिंजे ॿार जी ड्रॉइंग में हुन जी ॾाढी मदद कंदी आहियां हाल में ई हुन खे हिकु ड्रॉइंग मिली हिकु हुन खे सीनरी ठाहिणी हुई प्रकृति जे मथो मूंखे बि प्रकृति सां ख़ूबु प्यारु आहे लेकिन मां ड्रॉइंग ठाहे ठाहिणु महिल यूट्यूब सां मदद वठंदी आहियां मां हुन मो ॾिसी ॾिसी करे सुठा सुठा पेड़ घरु ठाहिणु मूंखे सभु सुठा लॻंदा आहिनि त हिन बार जॾहिं हुन खे हिकु सीनरी ठाहिण लाइ मिली त मां यूट्यूब जी सहायता सां उहा ड्रॉइंग ठाही जंहिंमें मां पेड़ ठाहिया सूरज ठाहियो पहाड़ ठाहिया घरु ठाहियो नदी जा किनारा ठाहिया हुन में थोरा जानवर हुते सनानु कंदे उहे ॾेखाया हुते अगल बगल माण्हुन खे ॾेखायो उहो सीनरी सभिनि खे ख़ूबु वणी ॾाढी सुठी ठही हुई औरि इस्कूल में बि मुंहिंजे ॿार खे हुन जे टीचरनि ख़ूबु तारीफ़ कयूं त मूंखे ड्रॉइंग ठाहिणु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे